हेल' मादै माथो नोंनिफ्राय आं द्रेस लाबोनाया मोजांआनो नङा रङाबो खारजोब्बाय जिनिसाबो लावलाबायो मोजाङानो नंथ्रा माथो माबादि प्रदाक्त हरखो आंनोलाय नोंलाय बाहायनानै आं मोजांखौनो मोनाखिसै माथो नोंनिखौलाय नोंनि प्रदाक्ता माथो मोजां नंथ्रा मोजां नङा गान्नानै आं मोजां मोनासै मादै नोंनि प्रदाक्तखौहाय